मैंने बिल बनाते समय टाइम एक कस्टमर के जो है ग्लास का नाप ग़लत लिख दिया था तो उनका ग्लास छोटा साइज़ का कट गया था तो कस्टमर के यहाँ पर सारा सामान पहुंचाने के बाद जब वो लगा रहे थे तो उन्हें पता चला कि एक काँच उनका का ग़लत लगा हुआ है अभी तो फिर वह दूसरे दिन शॉप पर आए और वो आ कर बोलने लगे कि मैंम ये काँच का नाप अपने छोटा लिखा हुआ है तो जो एक बार साइज़ कट जाता है वो दोबारा नहीं कटता है तो तो उस में फिर कस्टमर बहुत चिल्लाने लगा तो फिर मैंने उन से बहुत से विनम्रता से बात करी कि सर मैं आपका काम फिर से करवा देती हूँ जो आपको मेरे कारण जो आपको असुविधा हुई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और ऐसा कह कर मैंने सर से सर का काम फिर से करवाया और सर का काज फिर से करवाने के बाद उन्हें फिर पहुँचा के दिया उनके घर पर और जो मेरे सर थे वह भी मुझ पर पहले तो बहुत ग़ुस्सा हुए कि आपने यह काम ग़लत किया हुआ है फिर बाद बाद में उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया कि यह काम को अच्छे से किया करो थोड़े ध्यान से बिल बनाया करो देखकर भले टाइम लगे तो लगे पर अच्छे से काम करना चाहिए और ऐसे करके उन्होंने जो कस्टमर था उनको भी समझाया और उन्होंने मुझे काफ़ी मदद करी और और अच्छे से वह स्थिति संभल गई जिससे कि कस्टमर को भी परेशानी होने से वह भी बच गए